नमस्ते हम्म

हमारे पास सब सुविधा उपलब्ध है आप जैसी सुविधा चाहेंगे वैसी है मिल जाएगी

हाँ रुकेगा

कितना ख़र्चा देंगे उस हिसाब से ख़र्चा आपको जैसे दस आदमी हैं बुक कर रहें हैं तो एक आदमी का मान लीजिए कि ख़र्चा आ रहा है पूरा दो सौ रुपये तो दस आदमी हैं हाँ दस आदमी हैं तो आप जोड़ लीजिए दस दूना बीस दो हज़ार रुपये होता कंसेक्सन हो जाएगा आप बुक करिए आपको बुक करते समय कंसेक्सन दिया जाएगा हमारे पास सब सुविधा हैं आप जैसे बस थ्री व्हीलर और गाड़ी हमारे यहाँ जो आप चाहेंगे वह मिल जाएगी आपको हाँ हाँ उस उसका ख़र्चा ज़्यादा आएगा जैसे वह रिजर्व में जाएगा तो पर्सनल आपके लिए जाएगा और बस है जो वह तो और भी ले जाएगा आदमी अगर आप पर्सनल करना चाहते हैं तो पर्सनल कर लीजिए हाँ उसमें ख़र्चा थोड़ा ज़्यादा आएगा तो तेल त किलोमीटर की दूरी के हिसाब से होता है आपको किराया कितना देना है बुक करना है यह बताइए तेल तो हाँ तो दूरी के हिसाब से आपको किराया लिया जाएगा बाक़ी तेल और वह तो भाई वह समझेंगे आपको तेल से क्या मतलब है

ठीक है दस आदमी हैं तो बुक कर लीजिए हो जाएगा ठीक है ऑनलाइन हाँ हाँ ठीक है ऑनलाइन ही हो जाएगा ठीक है बुक कर लीजिए धन्यवाद